بھارت میں موسم کا موسم کا آب و ہوا کا مختلف آب و ہوا کا مختلف ہوتا ہے جیسے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک موسم میں بہت مختلف قسم کے تغیر کا تغیر دکھائی دیتا ہے جیسے کہ کشمیر میں برفباری ہو رہی ہوتی ہے تو درمیانی درمیانی جو راجستھان ہے وہاں پر سخت گرمی ہوتی ہے اور کیرل ان ان علاقوں میں مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے اور اس وقت جو ساؤتھ کا علاقہ ہوتا ہے تو اس میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو مختلف موسموں میں جہاں جو ہے تو مختلف ہوتی ہیں الگ الگ جگہوں پر الگ ہوتا ہے موسم میں مختلف اکالیپی میں بھی فرق پایا جاتا ہے جب کشمیر میں برف کی جھی جھیلیں ہوتی ہیں تو پورا ہی سائی تو پوربی جو ساحل ہے وہاں پہ برسات کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے انڈیا کے مختلف حصوں میں موسم کا عوام کی روز مرہ زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے ان کی کھیتیوں کھے کھیتی اور کاشت کو بھی کافی متاثر کرتا ہے